खाए खाना के पसंदीद लाता है दाल चावल जैसे सूखी सब्ज़ी और यह कोई पसंद आता है फिर उसके बाद यह मूली है गाज उथू है आचार है इसके शाम तक दो मिलता है हम लोग के तो सुबह शाम दोनों टाइम लेकिन हम से चाय भी मिलता है सुबह पी कर और दोपहर में नाश्ता भी हो जाता है तो यह कुल हम लोग का शुद्ध खाना मतलब है चाय और वह शुद्ध खाना रोटी दाल पनीर भी भी बनता है आलू की गोभी में बनता है यह यह कुल सब हमको पसंद लगता है फिर दूध का पनीर बनता है और फिर जो है दही में मिल जाता है सबसे अंकुप सब्ज़ी यही मिलता है कुल सबसे बढ़िया खाना पसंद हम लोग का यह है और जो है

यही सब हम लोग के खाना में पसंद आता है और सब कुछ बढ़िया पूरा परिवार जो है खाता है सब और अलग जिसके अलग बनाना है तो उसको छुटुक मुटुक चाहता है तो वो अलग बना कर अपना खाता है सब कुछ हमको भी मालूम हुआ है कभी कभी ठीक से अपना बनता है खाते हैं सोते हैं फिर सुबह मिल जाता है नाश्ता पानी सब सब को मिल जाता है